हमारे क्षेत्र में लोग जैसे जनवरी के महीने में मठारदेव का मेला जाते हैं उसके बाद में फरवरी मार्च आती है तो भोपाली मेला जाते हैं कुछ लोग पचमढ़ी जाते हैं और जैसे गर्मियों की छुट्टी में जैसे घूमने जाते हैं इधर उधर जस जहाँ पे भी तीर्थ स्थल है जैसे कि कहीं नहाने की जगह है कुंड वगैरह बने हैं वहाँ चले जाते हैं कि भई गर्मी में नहाके नहा नहाने का आनंद लिया जाए जैसे कई ताप्ती जाते हैं कई मुलताई लोग जाते हैं ताप्ती मंदिर और ताप्ती के जगह कई नदियाँ इधर बेहते हुए आई हैं ताप्ती जी की जहाँ जहाँ उनके जैसे बारह लिंग हैं जैसे केरपानी है जैसे इधर मुक्तागिरी है मतलब जहाँ जहाँ जिसको अपनी सुविधा अच्छी लगती है सब दूर घूमने जाते हैं कई लोग तो जैसे अपने बैतूल शहर में ही जैसे जो कालापाठा में थोड़ा सा पर्यटन स्थान है जैसे इधर सोनाघाटी में है वहीं जाके मतलब घूम फिर के आके अपने पिकनिक मनाके आ जाते हैं